बिहारमे शिक्षाके तीन भागमे बाँटि सकै छी प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आओर उच्च शिक्षा तऽ हमरा लागैए जे प्राथमिक शिक्षामे जे सरकार द्वारा किछु काज कएल गेल ओहिमे किछु अदूरदर्शी कदम उठाएल गेल एहि अदूरदर्शी कदम ई जे बहालीके जे भार रहनि से मुखिआ सभके अन्दरमे दै देलखिन ओ अपन बिना दक्ष धिया पुताके बिना दक्ष सम्बन्धीके दऽ देलखिन जाहिसँ हुनका कतबो ट्रेनिंग देल जाए तऽ ओहिसँ ओ सफल नहि हेथिन चूँकि हुनकर जड़िए कमजोर छनि ट्रेनिंग लै जोगर नहि छथिन तऽ ओहि समस्याके दूर करबाके लेल निश्चित रूपसँ हुनकासभके या तऽ हटाएल जाए या